مشہور شخصیات کی رازداری کی کمی کئی عوامل کی وجہ سے ہوئی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی مشہور شخصیات کی ذاتی زندگی میں بے حد دلچسپی ہوتی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ کام کیا ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ دلچسپ چیزیں میڈیا کو یا پھر مشہور شخصیات کی ذاتی زندگی کے بارے میں خبریں اور مدد فراہم کرنے پر مجبور کرتی ہے شوشل میڈیا پلیٹفارمس کی مقبولیت نے بھی مشہور شخصیات کی رازداری میں مزید کمی کی ہے اسی طریقے سے مشہور شخصیات کو عوامی شخصیات کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ان کی زندگی کے ہر پہلو پر عوام کی نظریں ہوتی ہیں اور لوگ انہیں رول ماڈلس کے طور پر دیکھتے ہیں اس حیثیت سے بھی ان کی زندگی کا مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور ان کے حالات وہ کس طریقے گزارتے ہیں یہ رازدار کے طور پر باقی نہیں رہتی ہے اگر ہم بات کریں تو بعض اوقات مشہور شخصیات خود بھی اپنی رازداری کو کم کرنے پر آمادہ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس فلموں یا ایلبمس یا دیگر منصوبوں کی تشہیر کر سکیں اور ان کی زندگی کے بارے میں خبریں ان کام کی تشہیر میں مددگار ثابت ہو سکیں یعنی مختصر یہ کہ مشہور شخصیات کی رازداری کی کمی مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی جن میں عوام کی دلچسپی میڈیا کی خواہشات سوشل میڈیا کی موجودگی اور خود مشہور شخصیات کی تشہیری حکمت عملی شامل ہے یعنی شوشل میڈیا پر جو مشہور شخصیات بھی آج کے دور میں تمام چیزیں اپنی اسٹیٹس اور پل پل کی خبریں وہ سوشل میڈیا پر چاہے وہ فیسبک ہو انستاگرام ہو ٹویٹر ہو یا پھر دوسرے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہوں وہاں پر وہ دیتے ہیں تاکہ اس وجہ سے بھی ان کی رازداری محفوظ نہیں ہے یا ان کی رازداری میں کمی آئی یہ عوامل مل کر مشہور شخصیات کی ذاتی زندگی کو عوام کی نظر میں لاتے ہیں اور ان کی رازداری میں کمی کا باعث بنتے ہیں